ہماری کمیونٹی کے علاقائی رہنما کی اگر بات کریں تو اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں ہیں ہر ایک رہنما سیاسی اور مذہبی دو اعتبار سے ہوتے ہیں یعنی وہ ایک رہنما یا قائد ہوتا ہے جو ہماری سیاسی زندگی میں اور ہماری سیاسی اور ملک معاملات میں ہمارے سارے کام کرتا ہے ہم کو اس ملک میں کس چیز کی ضرورت ہے علاقہ میں ہم کو کیا چاہیے ہماری ضروریات کیا ہیں تو وہ سیاسی رہنما ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ملک اعلیٰ سیاسی کمان تک ہماری بات اور ہماری ضروریات کی خبر پہنچاتا ہے اور ہمارے حقوق کے لیے وہ پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتا ہے دوسرے جو رہنما ہوتے ہیں وہ مذہبی اور دینی ہوتے ہیں یعنی وہ مذہب اور دین میں ہم کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے مذہب اسلام نے ہم کو کیا سکھایا ہے اور کس چیز سے ہم کو منع کیا ہے اسلام نے کس طرز زندگی اسلام نے کس طرح زندگی گزارنے کے طریقے بتایا ہے ہمارا وہ مذہبی رہنما ہم کو مذہب کے اصول اور مذہب کے بتائے ہوئے راستے پر لے کر چلتے ہیں